السّلامُ علیکم میں نے آڈر کیا تھا چکن بریانی مٹن بریانی فرائی فش روٹی چکن لیگ پیس پراؤنس چکن گریوی مٹن مصالحہ اب اِن سب چیزوں میں سے مختصر چیزیں ہٹا دیجیے فش پراؤنس مٹن بریانی ہٹا دیجیے خوبانی کا میٹھا روٹی بریانی برائے مہربانی بھیج دیجیے